जिसलै अस पैदा होए हे उसलै साढ़े मां बब्ब साह्नू डोगरी सखाई ही ते जोह्ड़ियां साढ़ियां परजाईयां हां उनें बी डोगरी बोल्ली जेह्ड़ियां भैनां ही ओह् बी डोगरी बोलदियां हां जेह्ड़े साढ़े भ्राह् हे ओह् बी डोगरी जेह्ड़े साढ़े डैड़ी हे ओह् बी डोगरी मम्मी डैड़ी दादी दादा बुआ एह् सब साढ़े डोगरी गै बोलदे हे ते हून ते अजकल्ल रवाज ऐ ते ओह् बोलदे हिन्दी ते हूना आह्ले बच्चे ते अजकल्ल इंगलिश बी बोल्ला दे ऐ बोलदे है गै ते हून कताबां बी उऐ जेहियां अवा दियां पढ़ने आह्लियां पैह्लैं कलम होंदी ही दवात होंदी ही पिंसलां लैनियां ओह् स्याही लैनी फट्टी लैनी ओह् लीकनी परोला लाना उस्सी ते बसता बनाई देना झोल्ला जेह्ड़ा अज कल ते रवाज ऐ बैग लेई दिंदे बच्चें गी लेई दिंदे है गै ते हून ते नमां नमां रवाज ऐ पैह्लैं साढ़ै डोगरें च इयै रवाज होंदा हा ते कुड़ियें पढ़ाना ते कुड़ियें गी पढ़ाना उसलै एह् पांदे हे बर्दीयां पानियां थ्होंनियां बचैरियां ओह् पाईयै जाना डोगरी गै कुड़ियें बोलना बचैरियें ते फिर उनें बसते लैने ते फिर ओह् करना